मुर्गी एना पालय छियै अहिना अथी करियै घेरय छिका ओहाँ जालसँ जालसँ घेर कए ओकरा बिलाइ कुतबा आरुसँ सब भी बचबय छियै बचबय छियै अथी करय छियै ओकर अण्डा दै छै अण्डा सेबय छै बच्चा दै छै तऽ ओ अथी करि कए ता धरि एतनी कथी तबमे बेचय छियै तब बेचय छी दाना उ सब किछु दए कए उ बड़ा होइ छै बच्चा बच्चा बड़ा होइ छै तब जे ओकरा अथी करिकऽ तब राखय छियै केहनोके फेनो घेर घुरि कए अइ यएयोन दाना दै छियै पानि दै छियै ओइमे पीयै लए अथी करयलए सबकिछु दए कए तबो से तब गहुम आओर उसब किछु देलहुँ खाय लए सबकिछु दए कए ताबे ओकरा राखने रहय छियै ओन्नेसँ कुतबा आबय छै ओन्नेसँ अथी करय छै ओकरा मारियौ घेरय पड़य छै अथीसँ जालसँ ओकरा सबठन घेरय छियै अथी करय छियै तऽ आब जेबय देखियौ ने तब पाँच टा छऽ टा बच्चा दै छै अण्डा तब अण्डालसँ पाँच छओ गो ओतय बच्चा दै छै निकालि कए साफ जेकाँ उ तब ओकरा ई करय छियै तब पालय छियै ता धीर करय छियै तब भी बौआ बिक्री होइ छै तब जे रौआ लै छियै हेलो नोन पानि सब किछु ओइमे देना ओकरा खोलि निकालि कए भी चरना चरबय लए छै बाध वन नहि छै गोरि गढ़ियामे चरय छै अथी होइ छै चरय छै तऽ एक घण्टामे हुरायल फुरायल आबय छियै चरा उरा कए अथी करि कए तऽ फेन शाममे बन्द करय छियै तऽ फेन भोरे बन्द करि कऽ फेन छओ बजे भोरे फेन ओइमे एतना दाना पानि फेन देलहुँ फेन दान कए अथी करि कए फेन आओर दस बाजय छै फेन ओकरा खोलि कए फाटक फेन उन्ने एमहर चरय लए दए दै छियै चरय छै तऽ उ चराकए कहुनासँ निकालइ छियै अथी करि कए फेर हम घर उरमे ढुकबय छियै फेर घर ढुकबय छियै रात भरि रहय छै तऽ अथी होइ छै तब फेर अण्डा अण्डा दैलए शुरू होइ छै सोलह अण्डा दै छै कोनो सोलहो अण्डा छै सोलहो बच्चा जीबय छै दए कए तब जेकरा अथी करय छी की तब नमहर हइ छै तब बिक्री होइ छै धान पानि गहुम चाउर खुद्दी एहासँ देलहुँ कटोरामे पानि दै छियै अथी दै छियै तब जकरा पालय छियै रोज इएह धन्धा करना बाध वन जाइ छियै अथी करय छियै ओइठिना चुनय चरय छै रहिया चरय छै कुतबा बिलाइसँ तऽ हम बचबय छियै हँ उन्ने बिलाइ आबय छै उन्ने हट्टा आबय छै उन्नेसँ कुत्ता आबय छै नढ़िये आबय छै सबकिछु पकड़य छै पकड़य छै झपटि कए पकड़ि लै छै तब उन्नेसँ मारय छै लाठी तब भागय छै अथी करि कए